हॅलो मॅडम हांव हांव हांव रिद्दी नायक उलयतां म्हाका मात्शें तुमचे कडल्यान इनफोर्मेशन जाय आशिल्लें म्हाका कोणें सांगला की तुमचे कडेन तुमी नेचर लवर म्हणून आनी थोडी म्हाका बर्ड्स बर्ड्सां बाबतीन म्हायती जाय आशिल्ली बर्ड वॉचिंगाची म्हाका खूब आवड आसा सो म्हाका मात्शें म्हायती दिशात हय म्हाका खूब आवड आसा म्हाका कोणें तरी सांगलेलें तुमी नेचर नेचर लवर म्हणून सो म्हाका इनफोमेशन दिशात थोडें हय गोंयकार ओके मॅडम पूण आमकां म्हाका सांगात ते तेत प्लेसांचे थळाव्यात प्लेसांचे कित्याक म्हणून येतात किदें आवड आसा तांकां

हय मॅडम म्हाका मात्शें समी सलीम अली बड सेंच्युरी विजीट करपाची आशिल्ली तुमी म्हज्या वांगडा बर्ड वॉचिंगान येवपाक शकता मॅडम हय हय हय कॉन्टॅक्ट करता मॅडम तुमकां थँक्यू देव बरें